स्कुलान पीई लेक्चर वाडोवपाक जाय जशें की तांकां खेळपाची उमेद वाडटली आनी ते खेळूंक उमेदी रावतले बरो पीटी सर दिलो जाल्यार ती आनी उमेदीन खेळटली आनी ताका तांकां खेळाचो म्हत्व सांगपाक सांगलो जाल्यार तांकां आनींग उमेद येतली आनी तेंकां खेळ्ळे जाल्यार तेंची आरोग्य पसून बरो उरतलो अशें समजूर येता फोन वापरीत रावले जाल्यार तांचे दोळे पिड्ड्यार जावं शकता वा आनींग कहल्लो रोग जावं शकता आनी वायट संगतीन पडटलें बरें खेळत रावले जाल्यार ते देशा खातीर खेळूंक पावतले आनी आपलें नांव व्हड करूंक शकतले ते अशेंत खेळत रावले जाल्यार ते देशा खातीर ब व्हडले काम करूंक पावत आनी हांव अशें तांकां सांगीत रावतलो आनी तेंकां मोटिवेट करीत रावतलो